म्हाज्या कडेन कौशल्य म्हणटा ते पब्लिक स्पिकींग हें आसा जे म्हाका पयलीं पासून म्हाजे विकसित जायत गेलां स्कुलाच्यान हांव ऐलोक्युशन काँपटिशन म्हणजे वक्तृत्व स्पर्धा हेतुन भाग घेत आसले स्टोरी टेलिंग मागीर तरेतरेची वक्तृत्व स्पर्धा गोश्टी सांगपाच्यो हे हांव कॉप्टीशनानी भाग घेत रावले आनी जशें जशें हांव भाग घेत रावलें म्हाजी भाशा उलोवपाची पध्दत आनी लोकांक कशें इन कॉन्टेक्ट दवरपाचें तूं जेन्ना उलयता तेन्ना ते म्हाजे शिकलें हांव त्या प्रक्रियेन आनी जशीं वर्सां वचत गेलीं हांव त्या भाशेन बरें जाले आनी भाशेन बरें जाले सो हांव आनीक वाचप म्हाजे वाचन आनीक बरें जाले हांव वाचीत गेले तरेतरेची बुकां जेतून करुन म्हाका आनीक आनीक न्यान मेळ्ळे सो ते ज्ञान मेळपा खातीर कॉनस्टंटली तुका वाचीत वचपाक जाय आनी तरेतरेचे आनी एकाच तरेचो विशय वाचूंक जाय अशें नासता भिन्न भिन्न प्रकारचे विशय वाचपाक जाय तेच आचरण करुंक जाय समजून घेवपाक जाय आनी ते हांव आनीक बरें तरेन समजपा खातीर हांव वेगवेगळें विडियोस पयता जेणे तें भाशा आदी केलां आसतली ओर ती भाशा आदी उलयलां आसतली जावं म्हाजे गुरु आनी शिक्षक म्हाका मदत करतां जेन्ना हांव तेंचे कडेन वयतां आनी अश्यां तरेन हांव विकसित करता म्हाजी ही पब्लिक स्पिकींग जी कला आसा आनी ही जी पब्लिक स्पिकींग जी कला म्हाका मुळतां स्कुलां पासून जाली सुरवात आनी ती ओवर द इयर्स वाचनाच्या तरेन लोकां वांगडा उलोवन तेंकां समजून तेच्या बद्दल त्या विशयाचेर पब्लिक स्पिकीगांचेर तरेतरेचे विडीयोस पळोवन तेच्या बद्दल आनीक जाणून घेवन आता ह्या पब्लिक स्पिकींगा वांगडा लिडरशिपाची क्वॉलिटी तेका जॉयंट जाली आनी अशें तरेन हांवेन ती विकसित केल करीत गेले हांव